जोंनि बे ओनसोलाव

बाहाय सोंथि सोंदों आरो बे ओनसोलाव माबाफोर धोरोमारि जेंना दं नामा बे सोंलुनि फिन्नायखौ आं ओरैबायदि होनो सानो बे जोंनि बे ओनसोलाव धोरोमारि जेंनाया गोदो दंमोन आरो आथिखाल बे ओनसोलाव धोरोमारि जेंनाया आगोलनिख्रुइ खमायदों एबा जोबस्रांनायखौनो बुंनो हायो जोंनि बे ओनसोलाव जौखोन्दो दाइनजि जौखोन्दोआनो जोङो बर'फोर दङ बावहाय बाखि गुबुन नै नैजि जौखोन्दोआ गुबुन धोरोमारि गुबुन हारिनि जेरै हारसा आदिबासि सावथाल राभा बेबादि नेपालि बेबायदि दङ आरो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव सुबुंफोरनि गेजेराव बांसिनानो बाथौ धोरोमारि बांसिनानो खृष्टीयान ब्रह्म सत संगि संकरि बेबायदिहाय लगाय मोन्देरै गासैबो दं दा ओंखायनो धोरोमनि बिथिङाव जोंनि बे ओनसोलाव आं गुबुन हारि आरो गुबुन धोरोमनि गेजेराव जे गोरोबलायनाय आरो जेंना जेंसि बेफोरनि फारसे आं सुंथाबै बुंनो सानदों जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौ सिबियो आरो गोदोनिफ्राय बाथौ धोरोमखौ बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय समाव बोलि बिधानजों बे खान्थिजोंनो सिबियोमोन बेनि गेजेराव बाथौखौ सिबिनायनि अनगायै बर'फ्रा खायफा खृष्टीयानाव दङ खृष्टीन धोरोमखौ सि फालियो सिबियो सोरबा संकरखौ सिबियो बर'फ्रानो सोरबा बर'फ्रानो ब्रह्म दङ सिबियो सोरबा बर'फ्रानो सत संगिआव दङ बेबायदिहायनो बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बे दाइनजि खोन्दो जों सुबुंफोरा बर'फ्रा बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ बा बिदि सिबाना जिउ खुंदों बेनि गेजेराव जें धोरोमारि जेंना जे गैया बे नङा धोरोमारि जेंनाबो बहाय जादोंमोन बा नुजाफैदोंमोन आरो बे जेंना जानायनि गुबै जाहोना जादों बर'फ्रा जे गोदोनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबियो आरो बर'नि धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम आरो बे जोबोद गोजाम सोरजिनाय समनिफ्रायनो बर'फ्रा बे इसोरखौ हा दै सान अख्रां बार बाखि पिट किट केटि अपर टेस भरट बम आग्रां आयलां खैलास सानबु राजखुमब्रि साबा मोदाय बे साबा बे हा दै सान अख्रां बार बे मोनबा बे बा हानि दैनि बारनि साननि अख्रांनि बे मोनबा गोथौ थाथौ बा दिप फिलसफिनि जाय सोरजिगिरि बा बेखौ मा बेखौनो बोराइ बाथौ होन्नानै बर'फोरा सिबिना फैदों नाथाइ सिबिनाय खान्थिफ्राव जिब जुनाद बायदिसिनाखौ बोलि होनानै सिबिदोंमोन बे जोबोद गोजाम आरो गोदोनिफ्राय सैथो मुगानिफ्रायनो सिबिना फैनाय बेनि उनाव सोरबा खृष्टीयान सोरबा ब्रह्म सोरबा सत संगि सोरबा संकरि सिबिनायनि नेमखान्थिफोरजों गोरोबालाय गोरोबलायैखायनो धोरोमारि जेंनाया नुजानो धोरोमारि जेंना नुजानाया साबाबिख दा बेखायनो ओंखायनो बे धोरोम जेंनाखौ धोरोमारि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखै जों बेहायनो जोंनि बे ओनसोलाव नाइटिन ओइटिफाइफआव बर'फ्रा गोदोनिफ्राय बोलि बिधानजों इसोरखौ बोराइ बाथौखौ सिबिना फैदोंमोन जायनि जाउनाव गुबुन धोरोमारि मानसिफ्रा बाथौ धोरोमखौ बाथौ धोरोमनि बे नेमखान्थिफोरखौ मोजां मोनामोन गाज्रि मोनोमोन सैथान सिबिनाय होन्नानै बुङोमोन नाथाइ नाइनटिन ओइथिफाइफनिफ्रा जों हरिसिङा आन्सलिक बे ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौ फोसाबनानै बेखौ मोजां मुलुगनि गेजेराव सुबुंनि गेजेराव जे इसोरनि बयनिख्रुइ गिबि सोरजि सोमोनां सोरजि दा फाइफ ग्रेड डिभाइन इलिमेन्स अफ गड इसोरनि बयनिख्रुइ सोमोनांथाव सोरजि बे हा दै सान अख्रां बार खेथि खथेस मुरथ बम होनो आग्रां आयलां खैलास हाजो राजखुमब्रि बे मोनबा गोथौ थाथौनि जाय बिगुमा बे बिगुमाखौनो बे मोनबा हा दै सान अख्रां बार बे मोनबा गोथौ बाथौ नि बिगुमा बोराइ बाथौ बा इसोर होन्नायखौ सिबिनो औ बेखौ बोलि बिधान होवालाबानो बिबारजों सिबिनायनि जे खान्थि बेखौ प्रसानायनि उनावनो जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बाथौवारि समाजनि गेजेराव आधारमिक बा सिजौवारि बास सिप्रेसुवेल नलेजजों बर'नि आसारखान्थिजों जोनोमनिफ्राय थै जोनोमनिफ्राय थैजासिम फुंनिफ्राय सान हाया हाब हाबनायसिम जोंनि जिउ मावफारिनि गेजेरजों आब्रुथियै जिउखौ दैदेननो थाखै माखासे आसारखान्थिखौ गोदोनिफ्राय सिबिनो होदोंमोन बेखौनो फोसावनानै फोसाबनानै जे मुलुगनि गेजेराव सुबुंनि गेजेराव सैथो गोसोखौ लानानै गोथार गोसोखौ लानानै अन्नाय गोसोखौ लानानै निमाहानि गोसोखौ लानानै आरो खौसेनि गोसोखौ लानानै जिउ खुंनायनि गेजेरजों बयजोंबो गोरोबनानै गोजोनै संसार जानो थाखै बाथौनि बोराइ बाथौनि मुंखौ लानानै समाजनि गेजेराव बेबायदिहाय फोगोमनाय आरो फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव बे धोरोमारि जेंनाफोरखौ फोजोबनो हादों फोजोबस्रांनो हादों आरो जोंनि ओनसोलाव जेसेबांखि गुबुन धोरोमनि मानसि थाया मानो सोरबा खृष्टीयान सोरबा ब्रह्म सोरबा संकरि सोरबा सत संगि गासैनिबो गेजेराव बर'फोरनि गुबै गावनि आंगो सैथो धोरोमनि गेजेरजों जों बयखौबो हांख्रायनानै जे सुबुं हिसाबै मानसि हिसाबै जों बयबो इसोरनि फिसा हिसाबै गावनि जिउखौ मोजां दैदेनलांनो थाखै बाथौनि गेजेरजों फोसावनायखायनो बे धोरोमारि जेंनाफ्रा आथिखालाव जोबस्रांनाय बायदियानो जादों ओंखायनो गोदोनि समजों आरो दानि समजों जा थासारि सोमजिदोंमोन धोरोमारि जेंनाफ्रा आगोलाव दा बेफोर गैलिया बेयो गासैबो जोङो जौसेनि जौखोन्दोनि गेजेराव दाइनजि जौखोन्दोआनो बर'फोर दङ आरो बे बर'फोरनि गेजेराव दाइनजि जौखोन्दो बर'फोरनि गेजेरावनो गिबि धोरोम बाथौ सिबियारि बांसिन दङ बेनि गेजेराव गुबुन माखासे खृष्टीयान ब्रह्म सत संगि बेनिफ्राय संकरि दंब्लाबो खिन्थु जोंनि गेजेराव दायो धोरोमारि जेंनाया खमायलांबाय आं बे गासिबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अन्नायावसो ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलाव धोरोमारि जेंनाया खमायलांबाय आं बेखौनो जोंनि ओनसोलाव धोरोमारि जेंनाया जे गैया बे खोथाखौ आं खेंफोरना होबाय आरो जोबोद साबायखर आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों